इतिहासक बारेमे जानल जाइत अछि जे हमर आइ काल्हि हमरा उपर एकटा एहन क्वेश्चन प्रश्न पड़ल जे कहू जखन जेना भारत देशके आजादीके बारेमे बाल गंगाधर तिलक बहुत कम उम्र सऽ देशके आजाद करैमे हमरा सबके योगदान केलखिन हुनका जे अगर जीवनी पढ़ल जीवनी कहल जाय हमसब आश्चर्य चकित भऽ जाइ छी जाहिमे हुनकर जीवनी एहन छनि जे बहुत कम उम्रमे ओ अकेले अंग्रेज सऽ झगड़ा कऽ के लड़ाइ कऽ के ओहि समयमे एते अत्याधुनिक हथियारो नहि छलै जे हुनका सँ लड़ि सकै आओर अंग्रेज काफी छलै जनसंख्यामे छलै हमसभ कम छलियै ताहिसँ की होइ छलै ओ सभ राजा महाराजा पर करक दऽ देने छलै जे एतना कर देना होगा कर देबऽ पड़त ताहिसँ की होइ छलै जे हमरा सब आब बाल गंगाधर तिलकके किछे व्यक्ति एहन छलखिन जे हुनका सङ्ग दै छलनि तहिसँ की होइ छलै जे आगे हुनकर जे पढ़ल गेल जाए तऽ हमसब ओहिके बारेमे किछु नहि छी जेनाकि अपने हमर सभके जे छनि इतिहास इतिहास गवाह छै जे ओ देशके आजाद करैमे कतेक योगदान देलखिन अगर ओते आइकाल्हिके युवा पीढ़ी किछु करत बहुत ही आगे बढ़ि सकैत छथि जाहिमे लोग ई चीज ध्यान दै जे हमरो हुनके जकाँ बनैके अछि आओर ई चीज काफी मेहनतसँ लगनसँ ओ काज केलखिन